तरणाट्या पिळग्यां परस जाण्टी पिळगी चड धार्मीक आशिल्लीच पूण ती धार्मीक कित्याक लागून आशिल्ली तेंकां ज्ञान कमी आशिल्लें पूण धर्मा बद्दल तो जो आदर आशिल्लो तो खूब चड आसलो देव आसूंदी देवस्पण लोकां कडेन बरेंपणां राखप आपणाचो धर्म कितें सांगता तें आयकप हें जें जाण्टेलीं पिळगी पाळटाली की तेंचे कडेन तेचें जें एक डिसिप्लिन किंवां तेंचें जें कितें राहणिमान आशिल्ली पयलीची लोकांची ती इतली बरी आशिल्ली की तेकां आरोग्याच्या दृश्टीन आसूंदी किंवां जें कितें खाता पिता तेंचें जेवण खाण आसूंदी हें सगळें तेंच्या एक थरयल्ली किंवां एक विशिश्ट प्रकारची तेतूंत एक आध्यात्मिक तेंचें विचार आसले की बरें जेवण आसुंदी बरो आहार किंवां जे प्रमाणे आमच्या धर्मांत सांगलां अन्न हें पूर्ण ब्रम्ह आसा तशेंच देवाचें जें काम आसा देवाचें जें कार्य आसा तीं सगळीं देवाचीं कार्यां वेळचे वेळी घडप घडोवन हाडप आनी पुर्णपणेन तीं पार पाडप हें जें कितें तें मनापासून करताले तेंका ती एक जाणीव आसली की देव आनी देवस्पण हें तेंकां सदांच मदतीक आसतलें देवा बद्दल तेंचो एक विशेश असो हें म्हळ्यार की खंयच्याय अडी नडीच्या वेळार जेन्ना तेंकां कितेंय गरज पडटाली खंयच्याय त्रासान जर तें आसताले जाल्यार तेकां केन्ना ना केन्ना तरी देवाचो हो अनुभव आयल्लो आसा ते तेंच्या भुरग्यांक किंवां दुस भायल्या लोकांक मुद्दाम सांगताले तेका लागून धर्माचेर आनी धार्मीक गोश्टींचेर तेंचो जो विश्वास आसलो तो आताचे पिळगे परस बरोच प्रमाणांत चड आसलो तेंका तें खूप मानवतालें किंवां तें धार्मीक गोश्टी मानताले आताचे पिळगेचे बाबतीत जर म्हणत तर आताचे पिळगेक जें कितें नवीन तंत्रज्ञान येयलां किंवां पयसो ह्या ज्या कारणा खातीर आताची पिळगी पयश्यां फाटल्यान काम धंद्या फाटल्यान नोकरे फाटल्यान जी धांवता त्या कारणा लागून तेंका तेंचो जो वेळ आसा तो धार्मीक गोश्टी किंवा हेतूंत फुकट उडोवप अजिबात आवडना पण धार्मीक गोश्टी ह्यो कित्याक लागून करपाच्यो आनी तेचें कारण कितें हें जें जाण्टेल्या पिळगेन जाणून घेतलें आशिल्लें तें आताच्या पिळगेक नाका तें तेंकां जाणून घेवपाकच नाका अशें दिसता तेंका आताचें आपणाचें आवय बापायक सुद्दां जें कितें ते सांगतात भुरग्यांक तें सुद्दां तेंका आयकूपाक अजीबात आवडना तेंकां दिसता की तें सांगता तेंच खरें जीं पुस्तकां किंवां जें ज्ञान आमच्या धार्मीक दृश्ट्या आशिल्लें जें पयलें पयली पासून पुरातन काळांतलें आमचें जें जाण्टेली पिळगी आमकां शिकयताली आमचे लोकांक शिकयताली जें स्तोत्र किंवां दनपारचें सांजे वेळेचें आसत देवा कडेन दिवो लावप सकाळचे वेळेर न्हावून करून सगलें आपणाचें कार्य करून देवाची पूजा अर्चना करप तशेंच सांजे मायत्या त्या तुळशी कडेन दिवो लावप स्तोत्र म्हणप देवाचें भजन किर्तन देवाचे पुजे वेळार आरती म्हणप हें ज्यो कितें धार्मीक गोश्टी वा जें आमचें वर्सा आसना प्रमाणें आयले प्रमाणें ती चवथ दिवाळी दसरो जे आमी साजरे करतात नवरात्र तें सगळ्यांक जें जें धार्मीक गोश्टी आशिल्ल्यो तें सगळ्यो गोश्टी पयलीची जी जूनी पिढी आशिल्ली ती पुर्णपणे मानताली आनी बऱ्या रितीन तेजो कार्य जें आशिल्लें तें पुर्णत्वाक हाडटाली पण आताच्या पिळगेक हें सगळें जर सांगलें जाल्यार तेंकां तें अजीबात पटना पण तेंचे कडेन ह्या हें सगलें जें कार्य आसा तें करपाक मेन म्हळ्यार वेळ उरना तेका लागून पयलीची पिढी जर आमी विचार केलो जाल्यार पयलीचे पिळगेक धार्मीक गोश्टी करपाक तेंकां चड आवड आसली तशेंच ज्या प्रमाणें तेंच्या आई वडीलान तेंका शिकयल्लें त्या प्रमाणें तेकां तें करपाची जी उमेद तेंचे भितर आशिल्ली ती आताच्या नवीन जी पिळगी आहा तेतूंत अजिबात ना अशें आमकां दिसून येता आनी नवीन पिळगेचें जें आतां जें फुडें भवितव्य आहा तें अशेंच पद्दतीन बदलत वचणारें अशें आसा पूण धार्मीक गोश्टि कडेन तेंचो जो बदल दिसता ज्या प्रमाणें तें बरेंचशे लोक देवाक किंवां देवाक आतां माननात जे शिकलात किंवां जे आमी आस्तिक किंवां नास्तिक जे म्हणटात नास्तिक जे लोक आसात ते देवाक मननात किंवां ही अंदश्रध्दा आसत किंवां आनी कितेंय अशे प्रमाणें जें खबर नासतना अज्ञानान जे उलयतात अशें लोकांक धार्मीक गूड म्हळ्यार आताची पिळगी आहा ही नास्तिक अशें पद्दतीन वावरणारे सुद्दां आसात तेका लागून जे जाण्टेले लोक आशिल्ले तें खूब प्रमाणान देवाक मानपी आनी एक चांगले प्रकारचे धार्मीक कार्य करणारे आणी धार्मीक कार्यां वेवस्थीत रित्या पार पडून उमेदीन व्हडा उत्साहान जे उत्सव आमचे आशिल्ले ते साजरे करणारे ते सगळें जे कितें धार्मीक कार्यां तीं मना पासून करणारे अशी ती पिळगी आशिल्ली आनी आताची पिळगी अजीबात हें धार्मिक कार्यां बद्दल तेकां अजिबात आदर किंवां ज्ञान हें कमी जाल्लें आसा अशें दिसता